کتابیں پڑھنے سے ہمدردی سمجھداری اور تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے چند اہم نکات ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہانیوں اور ناولوں میں مختلف کرداروں اور ان کی مشکلات کو پڑھنے سے انسان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے یہ ہمیں دوسروں کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے مختلف موضوعات پر پڑھنے سے دنیا کے مختلف پہلیوں پہلووں کو سمجھنے کا سمجھنے کا موقع ملتا ہے کتابیں انسان کو مختلف ثقافتوں روایات اور معاشرتی اصولوں سے آشنا کرتی ہے جس سے دوسروں کے ساتھ بہت بہتر تعلقات قائم کرنے میں مدد ملتی ہے مشترکہ مطالعہ جیسے کتابی لوگوں کے درمیان مکالمے اور بحث و مباحثے کا موقع فراہم کرتے ہیں جو تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں کتابیں انسان کو اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرتی ہیں خود آگہی سے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کو بھی بہتر سمجھ حاصل ہوتی ہے جوکہ بہتر تعلقات کے لیے ضروری ہے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کی کتابیں پڑھنے سے انسان میں تنوع کا احترام پیدا ہوتا ہے یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ مختلف پس منظر سے آنے والے لوگوں کو کیسے قبول کیا جائے اور ان کے ساتھ کیسے تعلقات بنائے جائیں کتابیں پڑھنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہمیں ایک بہتر انسان بھی بناتی ہے جوکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعلقات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے